काणकोण तालुक्यांत खुबशें परबे परब आनी उत्सव मनयतात आतां ते प्रामुख्यान म्हळ्यार गणेश चतुर्थी शिगमो होळी दिवाळी आनीक त्या त्या वाठारांतल्या देवाची जात्रां हांगा सगळ्यांक जी फामाद जात्रां आसा ती काणकोणची शिश्यां रान्नीं मल्लिकार्जुन देवाची जात्रा आनी पैंगीण महाल वाड्यार हांगा बेताळ देवाची जात्रा जाता तेका गड्यांची जात्रा म्हणटात ते भायर हांगा दैत्याचो जागर मनयतात आनीक जी नवीन लग्न जालें त्यो बायलो आसात त्यो आयतार पुजतात आनीक तांची सवाशिणिची वेगळी उत्सव आसता तातूंन आमी हळदी कुकूम म्हणटात अशें तरेन हांगा सांस्कृतीक सांस्कृतीक दायजान भरिल्ले वाठार म्हळ्यार हो काणकोणचो गांव